वैसे तऽ अपना सन्स्कृतिमे बहुत एहन प्रथा हइ जेकरा मान्यता देल जाइत छै लेकिन विशेष रुपसँ विशेष कऽ कऽ अपनेके छठि पूजा के विशेष प्रधानता छै जिसमे जाहिमे जे पर्वमे हमेशा लोककेँ हमेशा ध्यान देबैके रहैत छै कि जे ई पर्व धार्मिक रुपसँ होइ एहिमे जब तक सूर्यके उगता सूर्यके लोग अर्घ दै छै आओर नेक्स्ट दिना फेर डूबता डूबता सूर्यके फेर अगले दिन अर्घ देइ छै ओकरा बाद ई विशेष ध्यान देल जाइत छै कि ओहिमे एकदम साफ सफाइ प्रसादिके एकदम ढङ्गसँ राखल जाइत छै जे बच्चा वच्चा ओकर आस पास नहि अथि कर देबै उसका जुठा नहि कर सकै ई सभ चीजके ध्यान देल जाइत छै विश्वमे एहि पर्वमे आस्थाके पर्व छियै छठि महापर्व एकरा छठि महापर्वके नामसँ जानल जाइत छै ई अपना बिहार आओर पूर्वी उत्तर प्रदेशके इलाकामे विशेष रुपसँ एहि प्रथाके मनाओल जाइत छै बिहारमे एहि पर विशेष मान्यता देल जाइत छै